सवारी करने के लिए अनेक प्रकार के संसाधन बना है जैसे साइकिल मोटरसाइकिल कार टैक्सी जीप बोलेरो बस ट्रेन ऐरोप्लेन इतनी महंगी महंगी गाड़ियां जिसमें खाने से लेकर पैखाने तक का सुविधा उपलब्ध है और ऐसे कई तरह के साधन है सबकी सबकी चॉइस अलग है यात्रा करने की साधन करने की सवारी करने की जैसे कि कुछ लोग हैं उनको बोलेरो पसंद है कुछ लोग हैं उनको इंडिगो पसंद है कुछलोग हैं उनको मर्सिडीज प्रसिद्ध है कुछ लोग हैं उनको ट्रेन पसंद है कुछ लोग हैं उनको एरोप्लेन पसंद है कुछ लोग हैं उनको मोटरसाइकिल पसंद है कुछ लोग हैं टैक्सी से चलते हैं कुछ लोग हैं जीप से चलते हैं कुछ लोग हैं स्कूटर से चलते हैं और कुछ लोग हैं जो अपनी साइकिल से चलते हैं लेकिन कुछ साधन सवारी हैं जिससे टाइम की बचत होती है लेकिन शरीर के एक्सरसाइज़ नहीं होती है और इन सभी सवारियों में शरीर के लिए सबसे बढ़ियाँ लाभदायक सवारी है तो साइकिल है जिसमें चलाकर जाना पड़ता है ना इसमें फ्यूल है और ना इसमें कुछ खर्चें हैं हवा भरे जाते है दो चक्के में हमलोग करते हैं साइकिल चलाने से जो शरीर को भी लाभदायक होता है एक्सरसाइज़ एक होती है उससे बॉडी चुस्त दुरुस्त रहती है जो कि अन्य तरह से फ़ायदे करती है और मोटरसाइकिल है जीप है बोलेरो है मर्सिडीज़ है ये सब में ये फ़्यूल से चलती हैं और कम समय में अधिक दूरी तय की जाती है और आजकल तो एक फैशन सा हो गया है साइकिल पे कौन चलता है सबको तो किसी को अब मोटरसाइकिल ने हिरोहोंडे ने बुलेट चाहिए बुलेट नहीं मर्सिडीज़ चाहिए बोलेरो चाहिए वो लोग ये सब सुविधाएँ पे पसंद करते हैं कुछ लोग जो बड़े लोग हैं जैसे जिसकी कमाई है वैसी उसकी सवारी है वैसे उसका पसंद है जो जितना में है वो उस तरह का अपना सवारी पसंद करता है और यूज़ करता है अधिक पैसे वाला है एरोप्लेन चलता है हेलिकॉप्टर चलता है उससे नीचे का लोग है ट्रेन से चलता है ए सी बॉगी में चलता है उससे नीचे का लोग है मर्सिडीज़ से चलता है उसके नीचे का लोग है स्कॉर्पियो से चलता है उससे नीचे का लोग है बोलेरो से चलता है और उसके नीचे का लोग राज़दूत से चलता है उससे नीचे का लोग जो है हीरोहोंडे से चलता है और जो सबसे निम्न वर्ग का लोग है वो अपनी पसंद का सवारी साइकिल से चलता है जिससे छोट लोग छोट सवारी और स्वास्थ्य शरीर रहता है